मेरा अब तक का सबसे अच्छा सूर्यास्त विन्ध्याचल में बीता हैं जहाँ पे मैंने अष्ठभुजा घुमा और बजरंग मंदिर देखा माँ विन्ध्वसिनी के मैंने दर्शन किया और गंगा तट के लगे मैंने स्नान किया और वहाँ अनेक तरह के मैंने मनोरंजन किये मुझे ये लगता था की जैसे एक अलग विन्धाचल में आते लोग कहते हैं कि मुझे ये परेशानी वो परेशानी दूर होती हैं मैंने कहाँ नहीं ऐसा कुछ नही हैं लेकिन जब मैं वहाँ गया मुझे एक अलग सा फील हुआ जैसे नही यहाँ कुछ हैं मैंने वहाँ की प्रकृति को देखा समझा न गंगा नदी के किनारे में नहर के पास मैं ये देखा की नही वहाँ कुछ है जो सब लोग के मन को सुकून देता हैं मैं वहाँ गया वहाँ रहा वहाँ एन्जॉय किया पार्टी किया खाना बनाया और बहुत तरीके के मैंने घूम कर के मैंने वहाँ के मंदिरों को वहाँ के मेले को देखा जिससे मुझे ये लगा की नहीं यहाँ पे कुछ अच्छा है तुन्हें करना चाहिए वही शाम के वक्त मैं मंदिर की छत पर बैठकर वहाँ से बस नज़ारे देखते हुए ये सोचा की बस कब ये दिन आगे ना बढ़े मैं बस यही बैठा रहूं और ऐसा लगा कि जैसे सबसे अच्छा दिन यहीं था जो मेरे लिए सूर्यास्त हुआ और मैं वहाँ घूमा